میں نے سب سے پر تعیش سفر وادی کشمیر کا کیا ہے جس نے مجھے بہت لبھایا رجھایا جس نے بہت ٹھنڈک پہنچائی وادی کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جسے جنت کا حصہ بھی کہا جاتا ہے جہاں جا کر واقعی دل کو سکون ملتا ہے جہاں گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے جہاں کی وادی وہاں کے ندیاں جھرنے پہاڑ برف ہر جگہ دل کو موہ لینے والی ہے وہاں سے آنے کا من نہیں کرتا ہے وہاں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ مانو ہم جنت میں آ گئے ہو وہاں کا رہنا کھانا پہناوا بہت ہی یونیک ہے جوکہ واقعی دل کو موہ لینے والا ہوتا ہے جہاں رہنا ہمیں بالکل بہت ہی پسند ہے جہاں سے آنے کا من ہی نہیں کرتا وہاں کی زندگی پر تعیش زندگی ہے اور اس جگہ کو دلکش بنانے والی چیزیں وہاں کے پہاڑ ندیاں صحرا اور برف ہیں جو اسے اتنا حسین دلکش اور دلفریب بناتی ہے جوکہ دلوں کو موہ لینے والی چیزیں ہیں